كيا ہم كار سروس سے بات كر رہے ہيں چارچز دو قسم كے ہیں اس میں اگر آپ جاتے ہو اپنے مقام پہ پھر واپس بھی آپ كو اسی راؤنڈ میں آنا ہوگا تو اس كے چارجز الگ ہیں اگر آپ صرف ڈراپ كا ہے تو اس كے چارجز الگ ہیں تو كون سی قسم آپ كو ہاں

كے حساب سے دینا ہوگا یعنی كہ پچیس تیس كلو ہوں ہوں پر كلو میٹر یہ دس سے بارہ دس سے بارہ روپے دے دیجیے ہوں ہوں ہاں ٹیكسز جو ہیں وہ پیسنجر ہی کے ہوں پیسنجر كی طرف سے ٹیكسز ہوتا ہے اور آپ كو جو بھی روڈ ٹیكس ہوئیں گے وہ آپ كو خود دینے ہوئیں گے

ہاں آپ اپنا وقت بتا دیجیے كہ كب آپ كو پک كرنا ہے

رات كے چارجز نہیں رات كے چارجز نہیں ہے بس یہ ہے كہ اسٹے نہیں ہو سكتا رات کے رات میں میں آپ كو نو بجے سے پہلے ہی ٹیكسی بک كرنی ہوگی اور آپ كو یاد دلانا ہوگا تین گھنٹے پہلے جب آپ مقام پہ ٹیكسی كو لینا چاہتے ہیں آپ اپںی لوكیشن مجھے بھیج دیجیے میں آپ كو وہیں سے پک كر لوں گا

ہوں آپ آنے سے پہلے كال كر لیجیے